हाँ भइया कितना समय लगेगा यहाँ से जाने में आधा घंटा लगेगा ठीक है ठीक है चलिए पर मुझे ना थोड़ा सा जल्दी पहुँचना है अच्छा आगे रास्ता खराब है तो आप दूसरी रोड से चलिए मतलब ऐसी रोड से ले चलिए जो थोड़ा सा ना जल्दी हो हाँ मुझे थोड़ा अर्जेंटली जाना देखिए ना मुझे भी एक रोड पता है आप गढ़ा से ले लीजिए साइड से तो वो थोड़ा सा ना अपन को सही भी पड़ेगी क्योंकि वो खराब भी नहीं है और वहाँ पे भीड़ भी थोड़ा कम होती है अच्छा नई नई जो आप रोड बता रहे ना वो भी सही है मतलब वो भी मैं जानती हूँ उस रोड को वो भी सही है पर ना वो आगे जाके उधर का भी थोड़ा सा रोड खराब है क्योंकि उधर पे भी सेम काम चल रहा है तो उधर भी रोड खराब है तो आप एक काम करिए कि मैं जो मुझे रास्ता पता ना आप उस वाली रोड से चलिए अच्छा अच्छा फिर भी एक एवरेज अच्छा ठीक है जो आप रोड बता रहे हैं उससे चलते हैं तो उससे कितना समय समय लगेगा पहुँचने में अच्छा अच्छा उधर से भी आधा घंटा लगेगा ठीक है भइया तो चलिए मुझे कोई दिक्कत नई है पर थोड़ा सा समय का देख लीजिए क्योंकि मुझे ना थोड़ा जल्दी पहुँचना है हाँ आप क्योंकि अब मुझे पता था कि आगे की थोड़ी सी रोड खराब है अच्छा ठीक है ठीक है चलिए तो फिर आप